आं आगोल बाहायनाय फना नकिया दाबल वान दाबल जिर' सेबेन दाथ' बहुद आपडेट आपग्रेड जाबाय आरो आगोलनि समावथ' बिदि नेट बो गैयामोन माबो गैयामोन नाथाय दा मबाइल थाबानो नोङो बहुद एदभान्स निउ वाल्दाव थानाय बायदि मोनो आरो मानो होनबा जों दा बेंक आव थांनांगौआवबो थांनांला जाबाय बे टि भि रिसार्ज मबाइल रिसार्ज जों जायगायावनो सोनो हाजोबो आरो बेनि अनगायैबो नोङो गोदो सासेखौ मानसिखौ खौरां लाहरनो जायो गोनां मोनब्ला जोङो लाइजाम लिरनांगौ बा माबा मोनसे खालामनांगौमोन नाथाय दा जों मबाइल थुनानैनो जों गोजाननि मानसिफोरनि खौरांखौबो जायगायावनो मोननो हानाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां दं जाय जेरै जोङो दा आगोलहाय नेट होननायखौनो मोन्थियामोन नाथाय दा नेट थुजि थ्रिजि फरजि फाइभजि फैबाय गुगलाव सोर्स खालायबानो गासैबो जोङो सार्स खालामबानो गासैबो मोनजोबो बबे जायगायाव माबायदि फेसिलिटि माबायदि थांनांगौ रुट थुट गासैबो नुजोबो